औ बि गोथाव रेस्तुरेन्ट ना ओ दहाय आं चावमिन अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय दा बेनि जायगायाव म'म'सो होफैदं देलिभारि बइ या स बेखौ माने रिटार्न खालामफिननो सानदोंमोन आरो बेनिथाखाय रिफान्ड पलिसि फोरा मा आं मिन्थिनो लुगैयो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा